आङो बेंथलाव थानाय मोनसे दखाननिफ्राय मोनसे हेदफन बायनानै लांदोंमोन बे दखाननि मुङानो जाहैबाय रनेन दखान बे बे दखाननिफ्राय आङो मोनसे हेदफन बायनानै लांदोंमोन बे हेदफननि मुङानो जाहैबाय रियेलमि कम्फानिफ्राय मोनसे रियेलमि हेदफन बायनानै लादोंमोन बे बायनानै लांनानै न'आव खोनासंहैनानै आङो जोबोर मोजां खोनासंनो मोनदोंमोन आरो बे हेदफनजों मिउजिक खोनासंनाय मेथाइ खोनासंनाय फिल्म नायनायफ्राव मोजां साउन्द फैनाय मोनदोंमोन मोजां सोदोब फैनाय मोनदोंमोन आरो बे हेदफनखौ बाहायनानै आङो जोबोर मोजां मोनदों आरो बे हेदफनजोंनो आं गेम गेलेनाय बायदिसिनायाव बाहायनाय जादों बे हेदफना जोबोर मोजां बे हेदफनखौ बाहायनानै आङो जोबोर मोजां मोनदों आरो बेनि बेसेनाबो बारा नङा बायनो हायो जोबोर मोजां खमावनो मोनदों आरो बिखौ बाहायनानै आङो जोबोर मोजां मोनदों आरो बिखौनो बाहायबावनो गोसो जादों उनाव मोजां जायोब्ला बेखौनो बाहायबावनो गोसो आरो बेबादि हेदफनखौ मोन्नो गोब्राब बे हेदफनखौ बाहायनानै जोबोर मोजां मोनदों